जीअं शिरडी में साईं बाबा मंदर दिल्लीअ में ताज महल ऐं तीअं जूनागढ़ में गिरनार पर्वत आहे इते अ आउट ऑफ सिटी जा माण्हू ईंदा आहिनि ॾक गिरनार ते नव हज़ार नौ सौ नवानवे ॾाकणो आहिनि